में लांग स्विमिंग एक्सरसाइज कोला पैह्ले शैल करियै पानी पी लैन्ना होन्ना जेह्ड़ा मिगी मदद करदा हाइड्रेट रैह्ने च कन्नै में शैल शैल घट्ट घट्ट साणु तारी मारने कोला पैह्ले टिड्ढ भरियै रोटी निं खानी चाहिदी कन्नै साणु प्रोटीन आह्ली चीजां प्रोटीन ते शैल ठीक ठाक कैलरी लेई लैनी चाहिदी कि जेह्ड़ा थखावट निं होऐ साणु स्विमिंग करदे वक्त में अपने बड़े जैदा दोस्तें गी सखाया कि तारी कियां मारदे तारी मारना बड़ा सिंपल ऐ उ'नेंगी में इ'यां बड़े अच्छे तरीके नै समझाया हून ओह् बड़ी अच्छी तारी मारदे ऐ में जिसलै निक्का होंदा हा ते में इक वारि डुब्ब रूड़न लगेआ हा नैह्रा च साढ़ी बड़ी बड्डी नैह्र ऐ ते फिर साढ़े इक गांव दे बंदे नै मिगी बचाया हा ते ओह्दे बाद में तारी सिक्खी लेई ही कियां मारदे ते मेरे इक वारि हून दी गल्ल ऐ पिच्छे देहियै दी गल्ल ऐ इक वारि मेरे पिंडा दा निक्का हारा मुड़ा ओह् रुड़ने लगेआ नैह्रा च ते में उस्सी बचाया